مذہب اسلام سے وابستہ کئی مقدس کتابیں اپنی اصل حالت کے ساتھ موجود ہیں جن میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور سب سے مقدس کتاب قرآن مجید ہے جو اپنی مکمل حفاظت اور شکل و صورت کے ساتھ موجود ہے کیوں کہ اس کی حفاظت اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے اسی طرح دوسری مقدس کتابیں احادیث کی کتابیں ہیں جو اپنی اصل حالت کے ساتھ موجود ہے اور ہماری اس مذہب سے وابستہ اور بھی کتابیں ہیں جیسے بخاری شریف مسلم شریف ابو داؤد ترمذی نسائی وغیرہ یہ سب احادیث کی کتابیں ہیں جو ہمارے مذہب میں ہیں اور جہاں تک بات نشانیوں کی ہے تو کئی مقدس نشانیاں اور چیزیں مختلف ممالک اور مقامات میں بحفاظت محفوظ ہیں اور آپ چاہیں تو ان کی زیارت کر سکتے ہیں